मां गुजरात में रहंदी आहियां गुजरात समुंड जे पटीअ में आहे इन करे इते कुझु क़िस्म जा वण टण कान थींदा आहिनि जीअं त सूफ़ जलदारु शंकु वणु देवदार वणु वगैरे पर समुंड जी पटी अनुकार हिते अहिड़ा वणु ऐं पाक थींदा आहिनि जंहिंजे जीअं त नारियल मांडवी कपहि वग़ैरह मां हिकु बाग़ बानी कंदड़ आहियां इन करे मूंखे ख़्यालु आहे त कहिड़े वणु फल फूल जी संभाल कीअं थींदी आहे पहिरियां ई गर्मीअ जे वक़्त में वणनि खे ॿ दफ़ा पाणी ॾिबो आहे हिकु दफ़ो सुबुह जो ॿियों दफ़ो शाम जो छो त गर्मीअ में तापमान वधण जे करे मिटी सुकी वेंदी आहे वरी वरी थधि में वण टिण जो पाणी जो घुर्ज खां थोरो घटि ॾिबो आहे छो त थधि में हवा में बि पाणीअ जो हिसो हूंदो आहे मिटी आली वधीक देर रहंदी आहे ॿिया ॿिया वण टिण जी घुर्ज पंहिंजे पंहिंजे हूंदी आहे इन हिसाब सां पाणी विझिबो आहे ऐं ध्यानु रखिबो आहे